मखीर आह्ले बोल्ला देओ एह् जेह्ड़ा मिगी मखीर चाहिदा हा थोह्ड़ा बौहता दकानें बास्तै फ्ही केह् रेट छेट ऐ ते केह्ड़ी मधुमक्खियें दा कोई शैहद आह्लियां जां इयां गै जरो पैह्लें बी लैता हा नीं में इक दुए बपारी कोह्लों उ'नें मिगी मिक्स देई ओड़ेआ हा ते इ'यै कि सेही ऐ ना कुसै बंदे कोह्लां सुनेआ कि तुस शैल मखीर दिंदेओ ते रेट बी शैल दिंदेओ ते तां करियै कोई गल्ल नीं तुसें सारें लोकें गी तुसें उन थोहाड़े पर जकीन गै दिक्खी लैओ अपने साह्ब कन्नै करेओ जैदा रेट पंज सौ किश जैदा नीं होई आ दिक्खी लैओ फ्ही दिक्खो मीमीं अग्गें बेचना ऐ फ्ही ढ़ग दा गै होग ते अग्गें बेचगा अम्मीं कोई गल्ल नीं फिर आगा लागा चक्क थोहाड़े जां तुस आएओ कुसा दिन इयां गै सैंपल लेइयै हट्टियै मेरियै ठीक ऐ फिर